ہیلو سعد ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں جی سر مجھے قورما آڈر کرنا ہے ہاف قورما اور چار روٹی آڈر کرنی ہے جی جی جی جی ایڈریس ایڈریس میرا ایڈریس میرا ہے سر جے ایکسٹینشن جے اڑتیس جی جی جی جی سر مجھے ایک چیز سر آپ کا ہوٹل تھوڑا سا دور ہے سر ایسی پیکیجنگ کرنا جو میرے جو میرا کھانا سر ٹھنڈا نہ ہو لاسٹ ٹائم میں نے منگایا تھا تو میرا کھانا ٹھنڈا تھوڑا ٹھنڈا سا نکلا تھا جی جی جی جی جی جی جی جی سر سر تھوڑا سا دیکھ لیں تھوڑا سا خیال خیال رکھیے گا کیوںکہ لاسٹ ٹائم سارا کھانا ٹھنڈا نکلا تھا میرا تھوڑا سا کھانے کا سواد ہو گیا تھا سر سالن تو چل جاتا بٹ روٹی روٹی بالکل بھی ٹھنڈی سی ہو گئی تھی نا سر دیکھ لیتے تھوڑی تازی سی روٹی بنوا کے بھیج دیجیے گا جی جی جی جی جی جی جی جی جی سر بالکل خیال رکھنا ہے سر بالکل میر روٹی سر کم سے کم سر روٹی تو گرم ملے جی جی جی ٹھیک ہے سر کتنی دیر میں بھیجوائیں گے سر اوکے اوکے سر اوکے آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے سر بس سر اس کا خیال رکھنا کھانا گرم ہو ٹھیک ہے اوکے سر تھینک یو